ان دنوں بچے زیادہ تر موبائل میں گیم کھیلتے ہیں اور وہ ہے فری فائر پب جی زیادہ تر بچے نہیں کھیل پاتے ہیں کیونکہ پب جی کا ورزن بہت بڑا ہے دو تین جی بی کا ہے اور موبائل میں چلتا بھی نہیں ہے صحیح سے اس کے لیے تگڑا موبائل چاہیے اس لیے پب جی کا ہی ایک ورزن ہے جوکہ سبھی موبائل میں چل جاتا ہے فری فائر اور فری فائر میں لڑکے کھیلتے ہیں بےتحاشا کیونکہ اس میں بھی بندے کہتے ہیں جس کو ارے بندہ آ گیا مارو مارو تو اسے ایز اے انسان ایز اے فیزیکل لڑائی کی طرح کھیلتے ہیں اور اس میں بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں ہمیں یہ گن خریدنا ہے اس گن کا اسکن لینا ہے اس پوشاک کا کلر بدلنا ہے ہمیں یہ پوشاک خریدنا ہے وہ پوشاک خریدنا ہے پب جی بڑے بڑے لوگ کھیلتے ہیں لیکن فری فائر میں تباہ ہیں تباہ ہیں سارے لوگ اس کے علاوہ ابھی جو آن لائن گیمس ہے جیسے کہ لوڈو ہو گیا اور اس کے علاوہ اور تین پتی ہو گیا تاش ہو گیا یہ سب آن لائن گیمس بھی آج کل کے بچے کھیل رہے ہیں